जोंनि जिउआव मिथिंगा जों अराय सम लोब्बा थायो बिनिखाइ आङो संसाराव जेब्ला मानसिया मिथिगाजों गोरोबनांगौ जाना फैयो ओंखायनो मानसिया दफां लाइफांखौ गायनो गोनां जायो आरो दंफां लाइफांनिफ्राइनो जोङो जों अकसिजेनखौ मोनो बिनिखायनो आंबो मिथिंगाजों गोरोबनानै बेजों जोंनि जिउखौबो थाजिम खालामनो बा गोजोन लाखिनो थाखाय लाइफांखौ आं गायो सारासस्रायै जोङो आङो लाइफांखौ

जोंनो मोनबाय थानाय जोंनो गोबां खामानियाव होनाय गय लाइफां खान्थाल आमलाय बे बायदि लाइफांखौ गायो आरो लोगोसे दंफांनि थाखै बायदिसिना जोङो लाय लथर बायनो थाखै सिगुन साल गाम्बारि सिसु बि दफांफोरखौ आं गायनाय जायो दा बेफोरखौ लाइफांफोरखौ बा दंफांफोरखौ गायनो थाखाय फुलिखौ आं लाना फैयो बाजाराव लाना फैयो बा नार्सारिनिफ्राइ लाना फैयो बेफोरखौ गिबियावनो हाखौ हाखर जावनानै बाहाय हासार होनांगौ जाना फैयो आरो जों सरासनस्रा न'आव मोन्नाय न'आव बाहानाय हासार गोबोरखि बेखौ होनानैनो बेखौ जावनानै हासारखौ होयो आमफ्राइ सानथाम सानब्रैसो बेखौ हासारखौ होना दोनो बिनि उनावसो बे दंफां फुलिफोरखौ गायनाय जायो आरो बे दंफां फुलिखौ गायनाय समाव बिनि जायगाखौ नायनानै सात पुत आत पुतनि गेजेराव एसे फारागथि लाखिनानै बे बायदिनो गायनाय जायो होमब्लानिया बे दंफाङा बे लाइफाङा मोजां बिनि सेहेराफ्रा मोजां जायो देरनाय लावनाय बिफोराव बेबो हेफाजाब खालामो मोजां जायो बेनिफ्राइ बिनि अनगायैबो बेफोरखौ गायनायजों लोगोसे बेदों बेनला ओरैजाय जोंहा आं बांसिनानो बे मैगं थाइगं बेन्दों बायदि बेन्दों रोखोमनि दंफा मैगं थाइगं दंखायो जोगोनारबो बेखौ गायो दा जोगोनारखौ गायनो गोनां जायोब्ला बे हाखौ मोजां एवनानै हालिउनानै बेखौ सैथाम सैनैसो खालामनानै जे लाइयेनाव बा एसे थोंजोङै बिथा खालामनानै एक फुतसो बा सइफुट गोजौ खालामनानै बाहायनो बिथा मोनसेआव गरनै एबा गरथाम होनानै आमफ्राइ एसे जिगाब खोबना होयोब्ला गोरानब्ला बाराद्राय गोरान जायोब्ला बावहाय खोबनानै होयो बावहायनो गाय बे जोगोनारखौ बिनिफ्राइ सबाय बिमा दङ बेखौबो बे बायदिनो जोङो एसे लाइनाव बिथा खामनानै जों बावहाय बेगरखौ देर फुत बा एक फुत गोजान गोजानै बेयाव आगोलाव हायाव एसे हासार होनानै गोबोरखिखौ बांसिन होनाय जायो बेखौ होनानै बावहाय गर गरनै गरनैहै थुना होनानै बिनिफ्राइ बे लाइनखौ गासैबो आबुं खालाम जोबो आरो जेब्ला बावहाय बेगरा रज'गोन होनबानिया बाहाय जों एसे बैसां बायदि खालामना होयो नङाब्ला एसे बे खामि एबा बे गनसाखौ गोजौ गोजौयै थुनानै एसे खालामनानै होयो गामाखालि गुबुन समावबा खायफाया औवा जेंसिबो होनाय जायो नाथाय बे बायदि खालामबा एसे बेखौ फिथाइ थाइनाय समाव खानायाव एसे दिगदार जायो ओंखायनो बेफोरबायदिहै लाइनाव एसे मोजाङै गायनाय जायो बिनि अनगायैबो लाइ बिथा खालामनानै जों बेट सिस्टेमै खालामो बे किटसेन गार्डेनाव बे मैगं थाइगंखौ गायोब्ला लाइ दुन्दिया बा कबि गाजर मुला बिन बेफोरखौ गायोब्ला जों बेट सिस्टेमाव गायब्ला साबसिन जायो आरो गोबां रोखोमनि एसे गुवारै गायोब्ला दब्लाय सिस्टेमाव एबा दुब्लियाव गायोब्ला बिखौ आदा खथा बा खथासे बा खथानै बा आदा बिघा सिस्टेमाव बेफोरखौ हाल एवनानै मै होनानै दुफु दुफु खालामनानै हासार गोबोरखि होनानै बेखौ गायनाय जायो होनब्लानो बेयो मैगं थाइगंआ साबसिन जायो बिनि अनगायैबो जोङो बे बेन्दों बेनला बा बायदिसिना मैगं थाइगं गायोब्ला जों गायनायनि आवगायनो बे जायगाया मैगं थाइगंनि थाखै मैगं बेन्दों बायदिसिना गायनाय जायोब्ला बावहाय दै थायि एसे जायगायाव बेखौ फोनांगौ बा गायनांगौ बेखौ एसे नोजोर लाखिनांगौ आरो आमफ्राइ बायदिसिना अमा दाउ बोरमा जानो हायिबायदि सोरगिदिं बेखौ एसे दुमनानै बा बेंथेनानै लाखिनो हानाय मोनसे राहा खालामनांगौ होनबानो साबसिन जायो आरो आरो बावहाय जोङो बे मैगं बा बेन्दों बायदिसिना गायोब्ला जों बे केमिकेल बा रासाइनिक हासारखौ बाहाय नाङा आरो बिनि थाखाय जोंहा देहायाव एसे खहा जायो गावनि सावस्रिखौ मोजां लाखिनो थाखै जों न'आव सानफ्रोम बाहानाय बा न'आव जों न'आव फिसिनाय मोसौनि बे गोबोरखि हासारखौ बाहायनांगौ होनबानो बेयाव साबसिन जायो आरो एम्फौ एनला नाङोब्ला बा बिदि एम्फौ एनलाफ्रा बे मैगं थाइगंखौ जायोब्लाथाय जों जोंनि बे अर्गेनिक जोंनि बे सामब्राम गुफुर दङ हाइजें दङ बिनिफ्राइ हालदि आरो बिनिफ्राइ निम बिलाइ बेफोरखौ देनानै बिनि रोसिजों स्प्रे खालामना होयोब्ला बे अर्गेनिक बे पेस्टिसाइटखौ जों केमिकेलखौ होआ लाबानो बे बायदि जों गावनि अर्गेनिक नखरावनो सानफ्रोमबो बाहानाय जों पेस्तिसाइटखौ बाहायब्लानो साबसिन जायो आरो बेवहायनो जोंहा जोंनि सावस्रिफ्रा देहाफ्रा मोजाङै थायो आरो बेखौ नोजोर बोनानै आं बेबायदिहायनो मैगं थाइगंफोरखौ बेन्दों बेनला बायदिसिना गायनाय जायो आरो आरो दंफांनि फारसे लाइफांनि फारसेबो दहय बुलांबाय आङो जे जोंनि जिउआव नांगौ आरो बे बेसेन गोनां दफां लाइफां दङ गोबां दङ साल सिगुन आमफ्राइ गाम्बारि सिसु बेफोरखौ जों सरासनस्रा मोनबाय थायो बेखौ जों गायनाय समावबो एसे आगोलाव बुंनाय बादिनो बेखौबो जोङो अन्तत' आतफुत बा बा साइफुतनि गेजेराव लाइनखौ लाखिनानै ओह देरफुत गोथौ हाखर जावनानै बाहाय गोबोरखि हासारखौ होनानै सान्थामसो दोनबाय दोनानै बेखौ लाइफांफोरखौ गायनांगौ होनबानो बेयो दंफाङा बा लाइफाङा बिनि सेहेराफ्रा मोजां जायो आरो बेखौ उनावहाय दस बोसोरबा बार बोसोरनि बै मेसुर जायाब्ला बे दंफांनिफ्राइ जों सानफ्रोमबो नांगौआव बाहायनाय मुवाफोरखौ जों मा खालामनो हायो मोजां जोरथाइ हिसाबै बेखौ मोन्नो हायो आरो बे हिसाबैनो जोङो बे लाइफांफोरखौ एसे नोजोर बोनानै आह बिनि फारसे गोसो होनानै बेफोरखौ गायोब्ला दंफांफोरखौ गायोब्ला मोजां जायो आरो बेन्दों बेनला जों जिखिनि बे जानाय कबि दुन्दिया लाव बिन सबाय बिमा बिसिबां दङ बे गासिबो जोङो बे बायदि एसे सिस्टेमेटिक नेमखान्थिनि गेजेरजों बेखौ गायोब्ला होनब्ला जोंहा मुलाम्फा जायो देहानिबो मोजां सावस्रिनि फारसेबो मोजां आरो ताका फैसानिबो इनकाम फारसेबो बाहायबो मोजां मदद खालामो